ہیلو جی سر آپ سے بات کر رہے ہیں جی سر آپ کی دکان اٹوا میں ہیں اچھا سر تو پہلے یہ بتا دیجیے کہ کیا نام ہے میں نے آپ کا نام تو بہت سنا ہے آپ کی دکان بہت مشہور ہے اس علاقے میں یہ بتائیے کہ آپ کی دکان کب سے کب تک کتنے بجے تک کھلی رہتی ہے اچھا تو میرا مقصد یہ تھا کال کرنے کا کہ مجھے ایک لیپ ٹاپ خریدنا ہے تو تو یہ بتائیے کہ کتنے کتنے تک مطلب مل جائے گا میرا جو بجٹ ہے وہ پچاس سے ساٹھ ہزار تک کا ہے تو اس قیمت میں کون سا سب سے بڑھیا لیپ ٹاپ آپ کے پاس اویلیبل ہے جی جی پچاس ہزار اس سے نیچے بھی ہو سکتا ہے بس آپ کو جو آپ کے یہاں سب سے بیسٹ لیپ ٹاپ ہو ڈیل اور جیسے میں نے ایچ پی کا نام سنا ہے ایسیس کا نام سنا ہے ان سب میں کوئی بڑھیاں لیپ ٹاپ ںہیں کیا آپ کے یہاں اچھا اچھا اور اسوس کا اچھا اچھا تو یہ پرفارمنس میں سب سے اچھا کون رہے گا یہ ایچ پی یا اسوس ایچ پی کے پرفارمنس زیادہ اچھا ہے اچھا سر تو یہ بتائیے بیٹری لائف کس کی زیادہ اچھی رہے گی پھر مجھے مجھے کیونکہ اس میں آفیشیل ورک اور گیمنگ دونوں چہیے کیونکہ میں تھوڑا گیمنگ بھی کرتا ہوں اور تھوڑا آفیشیل ورک بھی کرتا ہوں تو اس کے لیے زیادہ بہتر مطلب اسوس رہے گا کہ ایچ پی ہی رہے گا اچھا اچھا اچھا اچھا تو سر یہ بتائیے کیا نام ہے اس کی کوئی گیارنٹی وارنٹی آپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں جیسے کہ کیا مطلب کون کس چیز کی گیارنٹی رہتی ہے صرف ہارڈ کور کی جو ہارڈ ڈرائیو ہوتا ہے اوپر اوپر کا کیسے دیتے ہیں کتے کتے سال تک رہتی ہے گیارنٹی اچھا اچھا تو سر یہ بتائیے کہ کیا نام ہے یہ آن لائن ہی آپ صرف آن لائن بیچتے ہیں یا پھر آف لائن مطلب صرف مطلب آف لائن ہی رہتا ہے یا آن لائن بھی میں لے سکتا ہوں آپ میرے گھر پہ بھیج دیں گے اچھا اچھا تو آن لائن پہ کوئی زیادہ چارج لگے گا کہ پھر اتنا ہی رہے گا اچھا اچھا اچھا ڈیلیوری چارج کتنا لگ جائے گا اچھا چلیے سر شکریہ بہت بہت میں دیکھتا ہوں اگر ہو سکا تو میں خود آ جاؤں گا دکان اب کے آپ کے لیکن نہیں ہوا تو پھر میں آن لائن بک کروا دوں گا آپ بھیج دیجیے گا میرے گھر پہ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر شکریہ بہت بہت شکریہ